कोन पार्टीक छै कहाँक छै नहि छै ईसभ किछु नहि ओकरा पता छै खाली ओकरा ई पता रहै छै कि जे पार्टीमे खड़ा भेलै ओ कोन जातिके छै कोन पार्टीक छै नहि छै ई ओकरासँ कोइ लेना देना नहि छै आ कोन जातिक छै ई देखल जाइ छै आओर जातिक जतेक आदमी होइ छथिन जेनाकि कोइ यादवे जी भेलखिन तऽ जतेक यादव जीके भोट होइ छै तऽ हुनका लगै छै कि जतेक यादव छथिन हमे छै ओ यादव कैंडीडेट छथिन हुनके भोट देबै ओ जितथिन तऽ हमरा यादव सभकेँ की कहै छै विकास करथिन आ लेकिन ई नहि देखि पाबै छथिन कि यादवमे जे कैंडीडेट खाड़ छथिन ओ कइसन छथिन ओ की कए कऽ एलखिन हन की कयलखिन हन आ जितथिन तऽ की करथिन या कोन पार्टीसँ छथिन की नहि छथिन ईसभ किछु देखै नहि छथिन खाली देख ई लै छै कि मतलब ओ यादव जी छथिन आ ई खड़ा छथिन तऽ साराके सारा यादव जी रहै छै ओ हुनके भोट दए दै छै ई जानै छथिन ई जीत जेतै तऽ जतेक हमे यादवसभ छियै ओहिसँ हमरासभ विकास करतै आ हमर सभके यहाँ रङ्गबाजी चलतै हमे किछु भी करबै तऽ यहाँके जतेक अदर जाति छथिन हमरा किछो नहि बोलथिन किछु नहि करथिन इएहसभ लए कऽ यहाँके राजनीतिक होइ छै आ राजनीति अगर ओ जीतिओ जाइ छथिन तऽ ओ जाति भाय ककरो किछु लेना देना नहि होइ छै सभे अपन अपन जेब भरयपर तुलल रहै छै ई बात छै जे हुनकर आगाँ पीछाँ घुमै घामै छै हुनकर लए कऽ जीयै छै वसूली करै छै रङ्गदारी करै छै पैसा उसलै छै आ कहबो करै छै कोइ किछु बोलै छै तऽ हमे ओ विधायक जीके ओ हिनकर हम आदमी छियै कोइ किछु बोलबिही एना करबहु ओना करबहु जेल होतौ एना करबहु सभके एहन ढङ्गके बात होइ छै आ बिहार तऽ राजनीतिक इएह वजहसँ गन्दा छै काहेकि यहाँ छै ने कोइ राजनेता छथिन नेता लीडर जे छथिन विकास करय लेल नहि चाहै छथिन पहिले जीतै छथिन तऽ जीतयसँ पहिले जतेक अन्धाधुन्ध नोट हुवै रुपैआ पैसा हुवै अनाज हुवै खूब लुटाय दै छथिन मतलब रुपैएके कारण मानियै तऽ भोट मिल पाबै हुनका छै डायरेक्टे बोलि दै छथिन कि एगो भोट छै कतेक रुपैआ लेबहो आ कतेक रुपैआमे भोट हमरा देबहो भोट मिल जाइ छै आ जितलाक बाद हुनकर मनमानी खूब चलै छै मनमानी ई चलै छै जीत गयलाक बाद ककर के छै नहि जीतल रहै छै तब ने हुनकर मतलब चलै छै जीत गयलाक बाद डरसँ कोइ किछु नहि बोलै छै ओकर बाद कोइ जाति छहो की छहो नहि छहो के हमर मतलब छै की कहै छै प्रखण्डमे ब्लॉकमे खेलकै पीलकै नहि केलकै ओसभ कोइ लेना देना नहि आ राजनेता जे छथिन नेता लीडर हमर जेनाकि भेलै अपन जेनाकि क्षेत्र भेलै हमर क्षेत्रमे के कोन रोड बनलै नहि बनलै ककरा घर मिललै नहि मिललै ककर बेटीक शादी होयवला छै ककरा की कहै छै बियाहवला पैसा मिलतै नहि मिलतै ई सभसँ हुनका कोइ लेना देना नहि छै अगर लोग पुछैओ लेल जाइ छै तऽ हुनका जोरसँ डाँटय डपटि कऽ भगाय दै छथिन जकर कारण लोग पूछय उछय नहि जाइ छै आ हाल एतेक गड़बड़ छै कि जिनकर उमर जे छै ने जेना हमर चाची दीदी छथिन मामा हमर छथिन हुनकर उमर पैंसठि सत्तरि अस्सी पुरि गेलाक बादो ने हुनका छै वृद्धा पेंशन जे करै छै वृद्धा पेंशनो नहि मिलै छै किछु नहि मिल पाबै छै जकर कारण ओ छथिन ककरो सहारा नहि मिल पाबै छै वृद्धा पेंशन नहिए आ बेटा बेटी भी हुनकर सहारा नहि होय पाबै छै अगर वृद्धा पेंशन भी मिलतै तऽ किछु खयथिन पीथिन ओहोसभ नहि मिल पाबै छै आ राजनेता एतेक बेजोड़ निकलि जाइ छथिन बेजोड़ की एतेक खराब जकर कारण की कहौँ हाल खराब भए जाइ छै की समझलियै आर कोइ बात नहि छै आ भोट यहाँ जे छै बिहारके बहुत ही बेकार होइ छै आओर लोग जाति विवाद करै छथिन जातिपर भोट यहाँ खो जाइ छै ई बाभन भाय छथिन ई मुस्लिम छथिन ई हिन्दू छथिन ई की कहै छै सिक्ख छथिन ई की कहै छै चमार डोम छथिन ई छथिन ओ छथिन कोन पार्टीक छथिन नहि छथिन ईसभ किछो देखल उखल नहि जाइ छै आ मेन जे छै यहाँ पैसाके लए कऽ भोटपर तनि बँटबारा होइ छै इएहसभ बात छै बिहारके राजनीतिके बारेमे की समझलियै यहाँके राजनीति बहुत ही बेकार तरीकासँ चलि रहलै हन आओर यहाँके नेता भी बहुत बेकार छथिन